हांव सदां उठून प्राणायम करीत आसतां योगासनाय करतां एक एकदा केन्नाय चुकता कितें सण परब आयली की तेन्ना मातशें चुकता शक्य तो उठना फुडें ध्यान करप प्राणायम करप हे आसता तर ह्या योगाच्या सरावान स्वासाची खरीच म्हत्वाची भुमिका आसता स्वास घेवप आमची फुफुसां जी आसता ती ऑक्सीजन तांकां जाय आसता आनी जास्तसो भोव उपयोग करिनान पूण जेन्ना आमी मुद्दम प्राणायम करतात पळय तेन्ना फोर्स करून वारें भितर घेतात ऑक्सीजन भितर घेतात त्या खातीर स्वासाचो म्हत्व हे प्राणायमान सांगिल्लेच आसा जायत्या तरेन एका नाकपुडीन सून दुसऱ्या नाकपुडीन सून अश्या वेगवेगळे प्रकार हे स्वास भितर घेवप हे ध्यान धारणेन आसता स्वासाची खरीत भुमिका व्हडली आसा पूण आतां जाला कितें खरें जर आमी जर वॉकिंग बी करीत न्हू जाल्यारूय आमचो स्वास फुलता आनी आपो आप प्राणायम जाता पूण आमकां ते करपाचे नासता धांवपाचे नासता हार्डवर्कूय आता कमी जाता जाल्या जे हमाल बीमाल आसतात पळय ते वजनां बी उखलतात तांकां खरी योगासनांची बी गरज लागना ते इतलो घाम काडटात घाम काडटाना सुद्दां आमचो स्वास फुलता आनी आपो आप स्वासो स्वास बरो जाता आमचें ते ना जाल्ल्या करणान आमी शिकलेली सगळी ऑफिसान कामां करपी म्हणून आमकां मुद्दाम हो प्राणायम योगासना बी करची पडटात